हमारे यहाँ जो राजस्थान की मुख्य संस्कृति है वह है लोक संगीत और नृत्य हमारे यहाँ का लोक संगीत और नृत्य बहुत ज़्यादा उसमें परंपरा में है अगर कोई अगर हम बात करें तो यह सब प्रत्येक क्षेत्र की अपनी खुद की एक अनोखी चीज़ होती है जैसे संगीत में बहुत गहरे धार्मिक स्वर हैं और इस भक्ति भाव से गाया जाता है यहाँ पर अधिकांश अगर हम बात करें गीत जैसे सूरदास कबीरदास मीराबाई और अन्य प्रसिद्ध जो जितने भी गीतकार हैं उपासक हैं उन संतों के लोग मुहावरे यहाँ पर जो हैं प्रसिद्ध हैं अगर हमारे यहाँ संस्कृति की बात करें वहीं राजस्थान की संस्कृति रंगीन त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है भोजन में राजस्थानियों की परंपरा शामिल है जो कि कम पानी का उपयोग करने करते हैं और सब्ज़ियाँ और मांसाहारी भोजन दोनों का सेवन करते हैं जैसे रेगिस्तान की जो भूमि है वहाँ लोग जो हैं अधिक्य आकर्षण मतलब काफी आकर्षित प्रदान करते हैं राजस्थानियों की जो जीवनशैली है यहाँ साथ की जो भव्यता है वहाँ की जो वह ठहराता है वहीं राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध भोजन है दाल बाटी चूरमा और वहीं अगर यहाँ पारंपरिक कार्य की अगर हम बात करें जयपुर में राजस्थान में तो जैसे चित्रकला या ब्लॉक प्रिंटिंग संगमरमर जड़ाई का काम और कठपुतलियाँ ये बोहोत ज़्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध है तो अगर कोई विदेशी अगर मुझे मिलता वहाँ परंपरा अगर मुझे बतानी हो तो यहाँ का जैसे नृत्य राजस्थानी नृत्य कालबेलिया और यहाँ का भोजन दाल बाटी चूरमा कटपुतली डांस और यह सब दिखा कर मैं उसे वर्णन करूँगी इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी और समझाऊँगी